पिछले सप्ताह हमने एक सोफ़ा ख़रीदा था सोफ़ा की कीमत लगभग तेईस हज़ार थी जो विक्रेता थे उन्होंने हमें कहा था कि यह सोफ़ा सागौन की लकड़ी का था परंतु यह लकड़ी है वह जंगल लकड़ी जिसे कहा जाता है मतलब लोकल किसी लकड़ी का हमें सोफ़ा दिया गया और बाद में हमें महसूस यह भी हुआ का इसकी इसका जो स्पंज था मतलब जो गद्दा था वह भी काफ़ी बेकार था एक बार में बैठने में बहुत दब रहा था लकड़ी में घुन भी लगे थे इसलिए हमने अभी इससे बात की है जिन्होंने हमें यह सोफ़ा बेचा है उन्होंने हमें इसे जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया है या नया सोफ़ा हमें इसके बदले में देने की बात की है